हैलो पिज़्ज़ा हट हू वासदेव वाधवाणी आहे तव्हांखे ॿ बिग पिज़्ज़ा गार्लिक ब्रेड मिडियम पिज़्ज़ा टॉपिंग सां मशरूम ऐं पनीर लाइ लिखायो हुओ ॿुधाईंदा त ई सभु केसि ताईं घर पहुची वेंदो मुंहिंजे घर जो पतो लिखो टे सौ हिकु उहोकोट रिनवार ग्रीन महिरबानी करे जल्दी जल्दी पहुचाईंदा छो त घर में महिमान आयलु आहिनि